हाँ हमारे घर के आसपास क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के कई उपाय हैं जैसे कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर के आसपास हमें कचड़ा नहीं फेकना चाहिए साथ ही में जो हमारे घर के आसपास दुकानें होती है या फिर कोई व्यवसाय होता है उससे निकलने वाला कचड़ा भी हमें कही भी ऐसे बाहर नहीं फेकना चाहिए जिससे की गंदगी मचे और अस्वच्छता हो हमें समय समय पे सफाई करनी चाहिए झाड़ू लगाना चाहिए और अगर कहीं ज़्यादा गंदगी हो तो उसे भी साफ करना चाहिए साथ ही में हमें कचड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और कचड़े को जो कचड़े वाली गाड़ी आती है उसी में डालना चाहिए लोगों को भी कचड़ा फैलाने से मना करना चाहिए और इसके साथ हम जो पेड़ और पौधों की जो आउ पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं उसे इकट्ठा कर कर हमें जैविक खाद बनाने मे उपयोग करना चाहिए उसका हमें उपयोग करना चाहिए साथ ही में आसपास अच्छे से पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ हो और स्वच्छता रहे समय समय पे हमें उसे धोना मतलब हमारे आसपास के जो क्षेत्र है घर की सफाई हमें घर को भी धोना चाहिए अपने आँगन को भी धोना चाहिए और साथ ही में कचड़े को बाहर फेकना चाहिए प्लास्टिक प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए